मैडम हमार मैडम तबीयत खराब हौ खांसी होती है बुखार आती है और दवाई लिए थे पर फायदा नाहीं करता हाँ खाँसी भी होती है मैडम अब जैसे बुखार भी हाँ जैसे बुखार जाड़ा देकर जैसे हम ठीक हो जाएँ चार पाँच दिना से बुखार चढ़ा है हाँ हाँ हूँ हूँ हाँ मैडम ये सब दे देंगी तब ठीक हो जाएँगे हम हाँ मैडम बहुत दिक्कत पान दिना से खा रहे दवाई करा रहे हैं कुछ फा फायदा ही नहीं कर रहा है दवाई हाँ मैडम सब सही हैं महिनन से तबीयत खराब है मैडम हाँ मैडम नहीं मैडम दवाई तो ले रहे थे मगर ये भूख नहीं लग रहा है खाना खाने का मन नहीं करता इच्छा नहीं करता है खाने खाने के लिए

हूँ हाँ ठीक है मैडम

हाँ तो बिल कितना हुआ मैडम तो बताइ दो मैडम बताइ द हम आपक पैसा दे देंगे मैडम आपक पैसा परेशानी मत पड़िहें बस हम मजे में हो जाएँ बस इतने बहुत है

हूँ हूँ हूँ हूँ हाँ मैडम

हूँ हूँ हूँ अरे तो मैडम एक महीना हाँ मैडम जैसे दवाई खाएँ तो हम ठीक हो जाएँ दो दिना में काम धंधा करने लगे हम हाँ मैडम हाँ मैडम हाँ मैडम आपके आशीर्वाद लगेगी त हम मजे में हो जाएँगे हाँ मैडम हाँ हूँ हूँ हाँ हाँ आप बिल बताय दें हम आपका बिल भेज दें आपके लगे आप पैसा बता दीजिए आपके हम पैसा दे देंगे हाँ तो के दे देंगे

हाँ हाँ है मैडम सही बात है हम पतली दुबली हैं हाँ